ہلو ہلو تبت میوزیم زم سے بات کر رہے ہیں اوکے میں نے اپنا نیا اپنا ٹکٹ بک کروایا تھا

تو یہ کل کیا تھا میں نے ہاں تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہاں وزٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کل کھلا رہے گا یا نہیں رہے گا

اوکے اچھا تو یہ سب کچھ

اچھا بہت اچھا لیکن آپ نے تو وہاں کم وقت آس پاس چیزیں کیا ہیں کچھ بتا سکتے ہیں تھوڑا یعنی میرا میرا آنا میوزیم میں بہت مفید ثابت ہوگا اور میرے لیے ایک علمی سفر کے طور پر ثابت ہوگا میں اس سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں ہاں ٹھیک ہے پہلے میں بھی گھوم لیتا ہوں پھر اس کے بعد دوستوں کو بھی ریکمنڈ کروں گا کہ وہ لوگ بھی یہاں آئیں اور دیکھیں کیسا ہے نہیں ہے ہاں ٹھیک ٹھیک میں نو بجے آ جاؤں گا اوکے شکریہ